हाँ जी गुड मॉर्निंग बोलो हाँ जी बोलो हाँ ये नीतू हमारे यहाँ हाँ अच्छा तो नीतू हमारे यहाँ दो नीतू आती है आप कौन सी नीतू बात कर रहे हैं नीतू लखारा अच्छा मैडम एक बार आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास आपके कौन कौन से कपड़े थे अच्छा एक साड़ी और एक सूट नहीं है टोटल कितने कपड़े थे मैडम मैं आप बता सकते हो क्या छः कपड़े थे ठीक है मैं अपनी डायरी में भी एक बार चेक कर लेती हूँ के आपके छः कपड़े थे या नहीं थे ठीक है हाँ एक मिनट हाँ ठीक है मैडम आपके छः कपड़े थे मेरे पास पर हमारी एंट्री तो बोल रही है कि हमने आपको छः कपड़े वापस दे दिए एक साड़ी है हमारे यहाँ की जो एंट्री बोल रही उसमें तो है कि हमने एक साड़ी और एक सूट आपको वापस दे तो दिया है आपने खुद ने खोला है वो बंच कपड़ों का या घर में किसी और ने खोला है अच्छा अच्छा अच्छा तो आपने एक बार मैडम हमारी तरफ तो हम ये ही करते जिसका कपड़ा है उसके नाम के आगे उसकी एंट्री करते हैं आप एक बार कलर बता सकते हो साड़ी और सूट का साड़ी ब्लू कलर की है और पिंक कलर का सूट और साड़ी कैसी है वो प्रिंट वाली है पार्टी वियर है कैसी है कॉटन की साड़ी और सूट अच्छा राजस्थानी सूट है मैडम मैडम एक बार आप अपने घर में भी चेक करिए क्योंकि हमारी तरफ से तो वैसे है के चला गया है सूट है जो भी है क्योंकि हमारे लड़का रखा हुआ है जो सूट की वापस काउंटिंग करता है कि किसका जो देना पैकेट था वो बराबर उनका कपड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है या तो लड़के से गलती हुई है मैं एक बार कोशिश मैं भी करूंगी उससे पूछने की पर आप मुझे बताइए कि आपने कितने दिन बाद बंडल खोला था अच्छा आपको तारीक पता है किस तारीक को आप बंडल ले कर गए थे चार तारीक को अच्छा तो ठीक है मैं देखती हूँ अगर मेरा उस बच्चे से बात करती हूँ जो रखा हुआ है सूट के लिए उससे पूछती हूँ कि भई कहाँ मिस किया है तूने सूट और वैसे आप भी एक बार और घर पर अच्छे से चेक करना और अपने जो घर के और सदस्य हैं उनको पूछना ऐसा नहीं हो कि किसी ने वो बंडल खोला हो कपड़ों का और आपके दो सूट उसने कहीं रख दिए हों अच्छा मैं भी चेक करवाऊँ ठीक है मैं भी चेक करूंगी आपकी यही नंबर है मैडम